असांजे जूनागढ़ शहर में सिआरो ऊन्हारो ऐं चोमासो इलाही सुठो थींदो आहे असां हिते सिआरो सिआरो सुठी तरह जैं बराबरि थींदो आहे जीअं सभिनि खे सीउ पवंदो आहे पर एॾो पण सीउ न पवंदो आहे की सभु कंहिं सहन न थी सघे पर हिते गिरनार पर्वत हूंदो आहे का हाणे हिते सीउ त आहे पर हेतिरो बि तो न आहे की सहन न थी सघे ऐं ऊन्हारे में गरमी इलाही थींदी आहे छो त हिते हिते सुर्य तापमानु इलाही ईंदो आहे ऐं इहो पहाड़ी विस्तार आए त हिते गरमी गरमी जो प्रमाण इलाही रहंदो आहे ऐं चोमासे जी ॻाल्हि करू त हिते वणनि ई वणु ऐं पर्वत इहे सभु इलाही आहिनि जंगल विस जंगल विस्तार बि आहे त हिते चोमासे में बरसाति इलाही थींदी आहे ऐं बरसाति इलाही थींदी आहे तॾहिं हिते हिकिड़ो जटाशंकर नाले जो पर्वत बि आहे उते माण्हू सनानु करण वेंदा आहिनि त चोमासे में सीड़ी माण्हू गिरनार पर्वत जो नज़ारो ॾिसण ऐं जटाशंकर में सनानु करण बि वेंदा आहिनि ऐं पंहिंजे घर हिता जो जूनागढ़ शहर जो चोमासो इलाही सुठो ईंदो आहे ऐं चोमासे में माण्हू हिते ख़ासि चो चोमासो ॾिसणु ईंदा आहिनि ऐं बरसाति में सनानु करणु ईंदा आहिनि त सिआरो ऊन्हारो ऐं चोमासे में टिननि ॠतुअनि में चोमासे में इलाही सुठो रहंदो आहे ऐं गरमियुनि में इलाही गरमी थींदी आहे ऐं सिआरे में सिआरे में जीअं माण्हू सीउ सीउ पवंदो आहे ईअं थोरो थोरो सीउ पवंदो आहे पर चोमासो ई इलाही सुठो रहंदो आहे